योगाचो जो अभ्यास आसता तो हेर कलाम भशेनूच ताका तितलो वेळ दिवचो पडटा कारण योगाचो योगा करपाचो मोटीव म्हणल्यारूच सद्याची आमची जी जिणे शैली आसा ती इतली फास्ट जाल्या ती खंय तरी आमची तकली परत जाग्यार हाडपाक परत तिका न्युट्रल करपाक म्हणून आमी योगा करतात पूण खूब वेळा अशें जालां आतां इंस्टाग्राम म्हणा किंवां इन्फ्लुएन्सर्स कल्चर जें जालां ताका लागून योगा म्हणून एक प्रोडक्ट अशें मुखार येवपाक लागलां आनी योगाचो जो मूळ हेत आसा स्वताची तकली शांत करप किंवां जाग्यार हाडप हेच्या ते विरुध्द दिकेन तें वचपाक लागलां योगा म्हणल्यार जीम न्हय दोनूय जे प्रकार आसा तांचें तांचें आपआपले पर्पज आसा आपआपलो हेत आसता आपणें जीम कित्याक करचें आनी योगा कित्याक करचो हें त्या मनशाक खबर आसपाक जाय जीम आप तुमी मसल बिल्डिंगा खातीर वापरप आनी योगा हे तुमी आपली तकली बिल्ड करपा खातीर वापरप तर खूब जाणां जे आसा ते दोनी प्रकार प्रॅक्टीस करतात ताचो अभ्यास करतात म्हजी योगाची प्रॅक्टीस म्हणल्यार सुरवातीक हांवूय तेंच करतालो खूब गरजे भायट स्ट्रेच करप म्हणजे जायनासतना आंग दुखोवन स्ट्रेच करप कारण तें इंस्टाग्रामाचेर बरें दिसतलें फेसबुकार बरें दिसतलें म्हणून तें करप तर जेन्ना हांवें योगा करपाक सुरवात केली तेन्ना म्हजो हेतूच चुकीचो आशिल्लो ओवर द टायम काळांतरान थँकफुली तें बदललां आतां योगा करपाचो म्हजो हेत वेगळो आसा आनी सुदैवान म्हजी म्हजी फ्लॅक्सिबिलिटी वाडली इतलो वेळ हांवें दिल्ल्या कारणान तर आतां गरजे भायर आंग दुखोवन तें स्ट्रेच करचें पडना सवकास करता म्हणून आंगान तें एडजस्टमेंट करून घेतल्या आनी तकली बी ताका लागून त्या मानान शांत उरता